इस समय रोज़ परिवर्तन आ रहा है लोगों के विचारों में आचारों विचारों में रहन सहन में और बाकी दैनिक दिनचर्याओं में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया है वर्तमान समय में सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं जिससे कि जीवन इस्तर काफ़ी सुधार हुआ हे और आप सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक मशीनों के माध्यम से अच्छी तरह और पूरे पूर्ण रूप से अच्छे कम समय में उसको पूर्ण कर सकते हैं इसलिए मेरा यह कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और अपने जीवन को सुकल सरल और अच्छा बनाने का प्रयास करें इसके लिए रोज़ नए नए अविष्कार वैज्ञानिकों के द्वारा किए जा रहे हैं और उससे पृथ्वी पर भी लोगों के जीवन स्थर में काफ़ी सुधार हुआ है और लोग एक अच्छा जीवन यापन करने की एक जीवनशैली जीने का प्रयास कर रहे हें